औ हेल' औ औ ब्लेसिं नोंलाय सोरथोमोन औ नोंगौ नोंलाय सोर

अ जायख्लंना औ औ सिनायो गोबावथार जाबायमोन माथो फन खालामैफ्रा औ मा दिनैलाय बोरै गोसोखांखो मा खौरांमोन औ जोंनि ख्रिस्टमासाथ' बरमानिआ बिदिनो गासैबो रंजा बाजा फालियो आरोना साफ्फा साननै फालियो जोंना साननै जायो ओरैनो गुबुन गुबुननि माबाफोरबो लिंहरो फाडारफोरबो फंनैसो बिबुंथि लाखिनो थाखाय नोंसिनालाय मा होन्दो डेक'रेसनखौथ' मा बुंबावनो जोंना बाजेटखौ एसे बुरजा लादोंना एबारो डेक'रेसननिबो थाबाय जानाय लोंनायनि थाबाय आलासि लिंहरनायनि नोंसिनालाय बोरोथो बोरैथो नोंसिनालाय नोंसिनाबोथ' फुजा होयोना बाथौनि माबा माबि अ नोंसिनाव बैसागो दंथ'

औ बैफोरनो ना जोंनाबो बेनो ख्रिस्टमासाव फालिनायानो आरो बिदिसो माहोन्दो जोंना नैबे टुइनन्टिफर टुइनन्टि फाइभ डिसेम्बरावनो नै जाबायानो दिनैजों गाबोननो फैयोब्ला फैजायो फैयोब्ला फैजायो नोंथांमोनाबो खबर होदो फैयोब्लाथाय आंबोथ' बेहायनो थाखाग्रा जाबाय नालाय औ जेबो नङा दे गाहामानो जादों जागोन दे औ दे दे दे